यहाँ मतलब संस्कृति हइ समाजमे होइ छै की अपना मोनसँ जे पहिले बड़ा लोग बोलय रहय तऽ बातके समझि जाइ रहय अब मतलब कोइ भी बड़ा लोग छोटा आदमीसँ बातचीत करय छै तऽ नहि समझै छै ओकरा अपने जो मनके होइ छै मनमे करय छै या नहि करय छै कितना किछु लोग बोलि दै छै बड़ा लोग ई करहीं ओ करहीं नहि मतलब नहि समझै छीकै अपना मनके बात होइ छै करियै या नहि करियै अपना जेना मतलब गाँव समाजमे मतलब बड़ लोग कहय छै ओकर बात मानि लैके चाही की मतलब लोग ई बोलय छै या नहि बोलय छै समझि जाइए मगर नहि समझै नहि छै अपना मनके होइ छै या ई करबय उ करबय हरदम मतलब मन मर्जियेके बात होइ छै की किछु किछु मतलब अपना मनेसँ की करियै बड़ लोग कोइ भी किछु बोलतै तऽ नहि करबय आइ ओकरासँ झगड़ा करलक आइ ओकरासँ अथी कयलक मनके मतलब बड़ लोग कहय छै ऐसे नहि करियौ ऐसे नहि करियौ लोग दूसतौ या ई करतौ मतलब अपना समझके बात करैत रहय छै ई नहि की मतलब बड़ लोग जे बोलय छै अपना समझके बोलियै या करियै नहि समझय छै एक्को बातके समझतै तब ने मतलब केना की बड़ा आदमी बोलय से हमरा साथ ओकरा बातके ध्यान दिए या नहि करियै करि लिय बात बड़ लोगके बात लोग नहि काटय छै करियै ओइसँ आज कलके लोग नहि करय छै पुरान लोग जे रहय मतलब अपना समझय रहय बातके हमरा बड़ लोग बोलय छै बोलय छै हम समझि जइए आज कलके लोग नहि समझय छीकै किआकि पहिलुका लोग समझदार रहय माइ बाप कऽ बात रक्खै रहय अपना करय रहय आजकलके लोग बच्चा लोग माय बापके बात नहि लोग मानय छै अपना जे मोन होइ छै ओ करैत रहय छीकै की करतइ अपना मर्जीके बात होइ छै